सीतामढ़ीके आदमीके जइसे जे ड्यूटी करैवला आदमी हइ ओकरा सबके ड्यूटी जाइमे कोइ सीतामढ़ीमे हइ तऽ डुमरा जाइके हइ स्टेशन जाइके हइ मेसोर जाइके हइ मक्तेपुर जाइके हइ ईसब आदमी अपना सुविधासँ गेलै जइसे बाइक हइ साइकिल हइ तऽ सीतामढ़ीमे अभीके समयमे जबसँ बैटरीवला रिक्शा निकलक आदमीके जनसंख्याके वजहसँ ट्रैफिक बहुत सीतामढ़ीमे हो गेल अइ ट्रैफिकके कारण आदमीके जाममे थोड़ा टाइम लागि जाइ छै समयपर ड्यूटी नहि पहुँच पएलक फिर भी किछु करिके आदमीके ड्यूटी पहुँचनाइके हइ सब किछु करिके हइ तऽ आदमीसब केलक ड्यूटी यूटी केलक वहाँपर दुकानदारसँ अन्दरमे रहलक बातचीत बोलक ओहिसँ खरीद बेच केलक आओर रहल गेल बात गरीब मीडियम टाइपके आदमीके तऽ अपना सुतिकऽ उठलक सब्जी मण्डी गेलक सब्जी मण्डीसँ सब्जी उब्जी खरीदकऽ आके घरमे डालके फिर अपना ड्यूटीमे सब आदमीसब गेलक आओर जे भी मीडियम टाइपके आदमी हइ दुकानदार टाइपके आदमीसब छै तऽ ओकरा सबके कोइ दिक्कत नहि छै एहिसँ सब अपना ड्यूटी जाइ छै टाइमसँ दोकान उकान खोलै छै अबै छै आओर यहाँके ट्रैफिक थोड़ा रूट क्लिअर चाही काहे जे स्टेशन जे रेलवे स्टेशन हइ सीतामढ़ीके मेन वहाँपर एगो ओवरब्रिज बनैवला हइ ओवरब्रिजके तऽ लगभग दस पनरह साल हो गेलै टेन्डर पास होला लेकिन अभी भी कोइ काम वहाँपर कोइ काम प्रगतिपर नहि हइ वहाँपर ट्रेनके ट्रैफ़िकके वजहसँ वहाँपर घन्टो जाम लगै छै जाहिमे आदमीके ड्यूटी करैवलाके आबै जाइवलाके वहाँपर दिक्कत होइ छै आओर ई अभी सीतामढ़ीमे अइसे ट्रैफिक पुलिस अपना काम करि रहले जैसे मेन रोडमे कोइ भी वाहन जैसे तीन चक्कासँ उपर होलक चार चक्का ईसब आठ बजेके बाद नो एन्ट्री मिललाके बाद एन्ट्री नहि करैके बा मार्केटमे उधरसँ आ सकै छी लेकिन इधरसँ जा नहि सकै छिए एहिके वजहसँ तनिका जाम कम होइके चान्स हइ आओर अइसे भी पर्व त्योहारमे सीतामढ़ीमे सब गाँवसँ आदमीसब अएलक हइ यहाँपर सामान उमान खरीदारी उरीदारी करै ताहिके वजहसँ सीतामढ़ीमे जाम हो जाइ छै लेकिन शहर हइ थोड़ा जाम होबे करतै आओर शहरसँ सब आदमी जुड़ल हइ कोइ भी आदमीके समान लेबैके होइ छै सब आदमी शहरमे ही अबै छै किछु भी समान खरीदैके हो जाइ छै कपड़ा हो गेलै साड़ी वगैरह कोइ समान सिलाइ मशीन ईसब किछु भी जे भी आदमीके निजी यूजवला चीज सब हइ ईसब आदमी शहरमे ही आके खरीदै छै या सीतामढ़ी ई लगभग शहर ही हइ पूरा गाँवके आदमीसब यहाँपर सब खरीदारी करै अएलक काम धन्धा करैवला काम धन्धा करै अएलक आओर यहाँपर भी जइसे गाँवमे भी जमीनी विवाद होइ छै तऽ यहाँपर भी सेम जमीनी विवाद वइसे ही सबके अपना भाइचारा सबके दियादीमे जमीनी विवाद होइ छै तऽ यहाँपर वही समस्या हइ जानबे करै छी इस जमीनी विवादमे भाइके भाइके नहि पटैत रहै छै तऽ यहाँपर वएह समस्या हइ लेकिन यहाँ हइ तेकर बाद जमीनके वैल्यू ज्यादा हइ रेट ज्यादा हइ गाँवके अपेक्षा तऽ यहाँपर वएह जमीनसब थोड़ा महगा बिकलक यहाँके आदमीके खर्चा भी किछु ज्यादा हइ वइसे ही सीतामढ़ीमे